जोंनि क'क्राझार जिल्ला आव गोबां फुजा मेला बायदिसिना जेनेबा बैसागु बैसाग बोथोरावनो हाजो गाखोनाय हाजो गाखोहैयोबा जों गोदोहाय बिरात मोजां थाबायनानै थाङोमोन लामाजों एकदमबारे जेबो गैयाबालायनो रुथि थरसे थरसे लानानै थाङोमोन जोङो बेनिफ्राय रंजा बाजा मेथाय खननाय मोसानाय नुयो बिरात मोजां समायना रमायना थानोनो मानो हाजोनिफ्राय नो फैनो बाथाव थावखामोन नाथाय दा दखान बाजार बिरात गिदित मेला जाबाय बहाय दा आरो बेनि गेजेराव जोङो दा माइ गायखांबानो बिस'खुरमा फुजा फैबाय दुरगा फुजा फैबाय लोखि फुजा फैबाय कालि फुजा फैबाय बेफ्रावबो बिरात मोजां समायना रमायना दुगैयो लोबै फुजा फानि जोंनि बर' मानसिया बिरात मोजां फुजा खालामो आरो दा बयखौबो जेनेबा र्दुगा बिमाखौबो जि मोजां फुजा खालामगोन आरो बिमा लक्ष्मीखौ थ' न'खर नखर होखायो आरो बाबा बिस'करमा खौबो जों न'खर न'खर होयो जोंदा बेनि थाखायनो दा जोंनि ओनसोलाव जेनोबा क'क्राझार बायदि जायगायाव बिराथ मोजां फुजानि थाखाय बयबो लैहोर लैहोर गोसो खुसियै फुजा होयो रंजा बाजा बयहाबो माबा सिबिनाय दं फोथायनाय दं ओंखायनो फुजाखौ जों होयो जेब्ला जों बैसागनि फुजाखौ बैसागुखौ मानि खांनानै बैसाखनि फुजाखौ होयो अब्ला जों गोसोखौ गोजोन्नाय मोनो आरो बिस'करमा बाबाखौ होखांबाबो मोजां थांलाय फैलाय गारि मथर हानथा मेलानि थाखाय जों होयो आरो बिमा र्दुगा आबो जेरैबो धोन दोलोथ समफथि